آپ کا سوال ہے کہ کھانے میں غیر معمولی اجزا کون سے ہیں تو پھر ہر کسی کے گھر پہ کری پتہ یوز نہیں ہوتا ہے کری پتہ مطلب کوئی کوئی یوز کرتا ہے اور اجوائن ہے جیسے ہر کوئی اجوائن یوز نہیں کرتا حالانکہ اس کے بہت فائدے ہیں اور کوئی ہر کسی کے گھر پہ لال مرچی یوز نہیں ہوتی ہیں کسی کے بھی پیلے مرچی یوز ہوتی ہیں کوئی تیل کم یوز کرتا ہے کوئی زیادہ یوز کرتا ہے اور مطلب اجوائن ہے اور سفید الائچی ہے ہر کوئی یہ ساری چیزیں یوز نہیں کرتا ہے کسی کسی کو ہی پسند ہوتی ہے کھانے میں ڈرائی فروٹس بھی ہر کسی کو پسند نہیں رہتے کوئی کوئی لہسن کی خوشبو پسند نہیں کرتا ہے اس وجہ سے اس کی اسمیل کی وجہ سے لہسن بھی نہیں کوئی کوئی یوز کرتا ہے اور اور بس کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس جو انسان نہیں پسند کرتا ہے تو نہیں ڈالتا ہے